राइजोआरि मानसि मावग्राफोरखौ होबथानाय हुदा एबा खान्थिफोरा दङ बे खान्थिफोरानो जाबाय उन्दै उन्दैयाव खामानि मावनाय माने चाइल्ड लेबार जायफोरखौ बुंनाय जायो बेयाव उन्दै उन्दै सुबुंफोरानो लेबारनि खामानि मावो बेफोर मावनायनि गेजेरजों उन्दै उन्दै सुबुंफोरा जखम जायो आरो बे जखम जानायनि गेजेरजों बेसोरो जिउआव दावगानो हाया आरो मोजां सोलोंथाइ लानानै गावसोरनि फिउचार बा इउनावहाय मोजाङै जाहैनो हानाय जाहैया आरो थाब थाबैनो बेसोरो जिउआव गोबां खस्थ' मोननांगौ जायो आरो खस्थ' मोननायनि गेजेरजों बेसोरो जिउआव दावगानो हाया जानानै फैयो